जैसे हमारे घर पर कोई लफड़ा हो गया तो घर पर अचानक से ज़मीन का बटवारा हो गया जो बटवारा हो रहा है तो उसको जैसे बँट गया तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा इधर है वह बोल रहे हैं नहीं मेरा इधर है तो इसको अपना मतलब बचाने के लिए तो हम बीच में बाउंड्री घेर देंगे बाउंड्री घेर देंगे तो मेरा बाउंड्री गिराकर तो आएँगे नहीं मेरा ज़मीन लेने तो इससे भी तो हम बच सकते हैं न बाउंड्री घेर लिए अपना घर बनवा लें तो ऐसा कर लेंगे तो भी मेरा ज़मीन बच जाएगा भूमि की बचत मेरी हो सकती है और हम किसी के यहाँ मज़दूरी कर रहे हैं आट आठ महीने दस महीने साल भर से अगर मज मज़दूरी कर रहे हैं कोई हमारे पैसे नहीं दे रहा है जब वह पैसे हमारे नहीं दे रहा है तो हम अपने घर के मुखिया ग्राम प्रधान या फिर जो भी हमारे यहाँ बगल बगल बड़े बुज़ुर्ग होंगे उनको लेकर जाएँगे तो भी अगर उनके कहने पर भी अगर वे पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम कानूनी कारवाई करेंगे पुलिस को लेकर जाएँगे या फिर उनसे भी बड़े पद पर जो हैं उनको लेकर जाएँगे तब तो वे पैसे देंगे क्योंकि कैसे न कैसे करके तो हमको अपना पैसा लेना ही है क्योंकि हम उनके यहाँ मज़दूरी किए हैं काम किए हैं तब हमको पैसा लेना है हम वैसे उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं न ज़बरदस्ती की नहीं आप मुझे फ़्री का पैसा दे दीजिए मज़दूरी किएँ काम किए तब उनसे हम पैसा ले रहे हैं और ऐसे ऐसे मज़दूरी किए हैं तो अपना ऐसे हम पैसा अपना निकाल सकते हैं और मान लीजिए किसी भी बैंक से हम लोन लिए हैं लोन ले लिए हैं अपना घर भी बनवा लिए घर बनवाने के बाद पाँच साल दस साल क मान लीजिए पाँच साल का लोन था तो वो मुझे पाँच साल के लिए छोड़ दिए हैं की ठीक है अच्छा पाँच साल में आप इकठ्ठा पैसा करके जमा कर दीजिएगा तो पाँच साल में जब नहीं हो पाया जमा तो वह आए मेरे घर पर तो बोले की नहीं मेरा ऋण दो मेरा वो बैंक का लोन दो जमा करो तो हम उनसे कुछ के लिए और मोहलत माँगेंगे कि नहीं थोड़ा दिन का और वक्त दीजिए हम आपका पैसा जमा कर देंगे फिर भी ऐसे उनसे मोहलत माँगेंगे जैसे जैसे मेरे पास पैसा होगा वैसे वैसे हम उनका ऋण वापस कर देंगे तो ऐसा भी कुछ हम करेंगे तो अपने यहाँ के लेखपाल के मदद से करेंगे अपने से नहीं करेंगे जो भी है लेखपाल की मदद से ही करेंगे